जे आदमी बच्चा सँ जे छै योगा करै छै ओकर शरीर समाङ्ग आ जे आदमी बड़ा भए गेलैया ओकर शरीर समाङ्ग एकता थोड़े ने हेतै ओ दुता भए जेतै जे बचपन से जे योगा कैलकैया ओकरा ओकरा ओकर शरीर बहुत फिट छै बहुत चलैमे छै ओकर दिमाग भी बहुत तेज छै सब चीजमे तेज छै किए ओ बचपनसँ ओकरा योगा करै लए मिललै ओकरा टाइमपर कपड़ा मिललै टाइमपर खाना मिललै टाइमपर भोजन मिललै टाइमपर नहेनाइ धोएनाइ मिललै टाइमपर ओकरा सब चीज मिललै ओकरासँ बचपन से लै कऽ ओकरा जे छै से चालिस बरस तक ओकरा जे छै ओ सब दिन योगा कैलकैया आ हमे जे छै से हमे जे छै चालिस पचासके बाद हमे योगा करै लागलियै तऽ ओकरामे जे छै दवाइ दारु किछु नहि प्रबेश करि रहल छै हमरामे अभी जे छै से तरह तरहके दवाइ लाबै छी तरह तरहके सुइया लाबै छै तरह तरह बिमारी छै तरह तरहके सब चीज छै तऽ ओहि हिसाब सँ आदमीके चलना चाही जे हम शुरू से लै कऽ ओकरा दवाइ जे छै अथी योगा करनाइ जरुरी छै आब जे हम करै छियै तऽ आब हमरा ओहिमे दवाइके जरुरी छै आब हमरा कोन दवाइ खनाइ छै हम केना रहनाइ छै की करबै केना रहबै तऽ ओहि हिसाब से नहि आब तऽ जादा ओहिमे जे छै से दबाइ से जादे हमरा जे छै सब चीजकेँ हमरा ओहिमे परहेज करै लए पड़तै जे हम चीज नहि खेबै हम ओ चीज नहि खेबै हम एना नहि खैबै हम ओना नहि खैबै एहि सब चीजकेँ हम परहेज खेबै तब जे छै से हमर शरीर ठीक रहतै नहि तऽ आइ हमरा घुटनामे दरद छै तऽ आइ हमरा कमरमे दरद छै तऽ काल्हि हमरा गलामे दरद छै परसु हमरा सिरमे दरद छै तरसु हमरा एहिमे दरद छै परसु हमरा ओहिमे दरद छै एहि लए कहलकै रहऽ जे शुरु सँ जे शुरू से जे कोइ चीज करै छै ने ओकरा कोइ दिक्कत नहि आबै छै जे बादमे करै छै ओकरा बहुत रङ्गके दिक्कत आबै छै ओहिसँ अच्छा जे ओकरा शुरूसँ ही करनाइ जरुरी छै शुरू से नहि केलकै पहिले ई चीजके ओतेक लोक धिआन नहि रहै पहले ओतेक चीज जे चाही से नहि चललै रहए एतेक गर्मी नहि लागै रहए एतेक ठण्डी नहि आबै रहए आब तऽ ओतने गर्मी आबै छै पहिले लोककेँ ने पङ्खाके जरुरत रहै आब बेगर पङ्खाके लोग नहि सुतै छै नहि बैठै छै नहि रहै छै नहि खाए सकै छै पहिने लाइटके व्यवस्था नहि रहै पहिले लाइट सँ कोइ मतलब नहि रहै जे खाना बना लेबै आब लाइट नहि छै तऽ आब खनो नहि बनतै आब जे जबतक लाइट नहि अयतै तबतक खाना नहि बनतै लाइट नहि अयलै तऽ खाना नहि बनतै बन्दे भए गेलै आब ओ किछो खाए कऽ जैतै ओहि लए कऽ जे छै आदमीके शरीर जे छै से बिलकुल खराब भए गेलैया ओहि लए कऽ जे छै बच्चा बाला बच्चाके जे शुरू सँ जे योगा दौड़ लगबै छै हे ई चीज करबाबै छै हे एना करबाबै छै ओ चीज आइके चीजमे बहुत फरक छै पहिलका चीजमे ओ तऽ हरेक हमेशा जे रहै कामे धन्धा पर धिआन रहै बाधे बनमे फलने चिलनेमे जे रहै ओकर शरीर बहुत फिट रहै आब तऽ शरीरमे मोटापन आबि गेलैया शरीरमे सत्रह गो बिमारी फैल गेलैया सब दिना दबाइ दारु चललैया आ बच्चाके आइकाल्हि तऽ जे बच्चा पैदा हइ छै पेटे से ओकरा निमोनिया आबि जाइ छै पेटे से ओकरा बु हे ई आ जॉन्डिस आबि जाइ छै पेटे से हे ई आबि जाइ छै ओ बच्चा केना भए गेलैया कहलक जे बच्चेसँ योगा बच्चेसँ योगा की करतै बच्चेसँ योगा करेमे तऽ इएह परेशानी छै आ आब केओ पहिलुका आदमी बराबर या आबके आदमी बराबर एकता थोड़ी नहि भए जेतै दुन्नूके अलग अलग हेतै पहिले जे रहै चालिस साल से पचास साल जे छै से लोग खेतमे काम करै रहै जै सँ साठि साल सत्तर साल अस्सी साल अब तऽ चालिसे साल पचासे सालमे जे छै दम तोड़ देइ छै कुछ करिए नै पाबै छै सत्रह गो बिमारी ओकरा शरीर मे घुइस गेलै आइ घुटना मे दरद काल्हि पैर मे दरद काल्हि माथामे दरद परसु एमे दरद पर परसु ओहिमे दरद ओहिमे दरद आब डॉक्टरके पास जा आब दश हजार टका लै कऽ जा दश हजार टकामे खुन चेक ब्लड चेक हे ई चेक हे ओ चेक हे एना चेक पेशाब चेक लैट्रिंग चेक सब चीज चेक कराबऽ टेस्ट कराबऽ बस तब दबाइ दारु लै कऽ घर आबऽ ओतऽ से आबऽ आब टाइम टाइम से दवाइ खा टाइम टाइम से घर पर रहऽ टाइम टाइम से ई करऽ टाइम टाइम से दबाइ खा आर एक आदमी ओइ बिमारी मे परेशान रहतै योगा करे से एतेक फैदा छै एतेक फैदा छै बचपन से लै कऽ जबतक ऊ चैल फिर सकै छै तबतक योगा कैर सकै छै केकरो सहारा नै लै सकै छै योगा नै करतै तऽ ऊ टेन्शने कुछ कै सकतै ऊ तब दोसरा के सहारा पर तब ऊ चलबेटा करतै बरसाती पर चलतै ए पर बैशाखी पर चलतै एना चलतै दोसरा के सहारा लेतै आ अपन सहारा कतऽ से मिलतै ओकरा अपन सहारा ऊ लैए नै सकै छै जबकि स समय सँ पहले ऊ जे सब चीज करतै तभे नऽ योगा ऊ करबे नै करै छै तऽ केना हैतै ओइ लै कऽ जे छै से ऊ समय समय पर सब चीज करतै